कोविड नाइनटिन के महामारी के समय हमारे क्षेत्र में यात्रा का यात्रा का दौरान बदल गया सारी गाड़ी घोड़े दुकानें हर चीज बंद हो गई जिससे हमारे जीवन मे बहुत बदलाव आया हम दिन भर घर में बैठे रहते थे कहीं आ जा नही सकते थे यहीं देखिए मेरे दादाजी का तबियत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था मेरे पास कोई साधन नही था कि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकूँ जिसके कारण उनके दिन पे दिन तबियत बहुत बदलने बिगड़ने लगी और हमे गाड़ी घोड़ा ना मिलने के कारण उनका देहांत हो गया कोविड नाइनटिन से हमें बहुत ही हमें कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो हमारे जीवन में बहुत प्रभावित हुआ